आङो दाहारमाक खालामनाय खरसमुखिनि सोमोन्दै एसे मिथिगौ बाराद्राय मिथियाब्लाबो एसेबाबो मिन्थिगौ आरो मानो होनबा जोंनि आबादारिफोरा फोथाराव नांगौ जानाय आगजु आरो माखासे जोलैफोरखौ बायनो थाखाय एखम्बानि समाव आखायाव रां थाया जायो बेनिखायनो आबादारिफोरनो मदद आबादारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय जों बेंक एबा माखासे कम्पानिफोरनिफ्राय दाहारमाक होनाय एबा लानाय जायो जेराव आबादारिफोरा बे गावसोर मावनाय आबादखौ दिखांनानै फानखांनायनि उनाव बिसोरो बेफोरखौ हरफिनो आरो ग्रोब बेनि उनाव बिसोर नांगौ जायोब्ला आरोबाव लादेरो जोंनि खामानियानो जादों आबादारिफोरखौ मदद होनायानो गाहाय खामानि दिनै आबादारिफोर गैयाबा जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिआ थांना थानायाव गोबां

गोहोम गोग्लैगौमोन एबा जेंना जागौमोन जेरै माइ आबादफोरखौ जों आबादारिफोर गैयाबा अबेनिफ्राय मोननोमोन आरो गोबांफोर मैगं थायगं न'आवनो मावनाय अरगानिग रासायनारि नङि मैगंफोरखौ जों मैगंफोरखौ जों आबादारिफोरनिफ्रायनो मोननो हायो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनाया गाहाम गोनांथार होननानै आं सानो आबादारि फोरा आबो बिसिनि मोनसे आबाद मावनायानो मोनसे अकुपेसन एबा जब होननानै आं सानो बेनिखायनो आबादारिफोरखौ गोनां बिसोरनि गोनां जानाय बोथोराव जों एसे एनै रां दाहार होनानै जों बिसोरखौ हेफाजाब होनांगौ एसेनोसै